जय झूलेलाल हा हा हा अचो तव्हां दादी जाम मस्त मस्त साड़ियूं आहियूं आहिनि ऐं सस्ते रेट में आयूं अथव कम वारिनि जी रेंज साड़िनि जी अथव पंज सौ रुपये खां वेंदे हज़ार रुपये ताईं अठ साड़ियूं खपनिव त पंज सौ वारी बि आहे छह सौ वारी बि आहे टे सौ तव्हांखे सस्तो करे ॾींदुमि पंज सौ वारी टे सौ में करे ॾींदोमांव अठ वठंदव त हा तहव्हांखे ॾियारीअ जो डिस्काउंट ॾींदोमांव

उन्हनि सभिनिन जा फ़ोटा मोकिलियांव तव्हांखे मां डिज़ाइन त तव्हां हिते अची ॾिसी वञो त वधीक बेटर थींदो न फ़ोटनि खां

न उहो अघु न ऐं अघु न ॿुधाइबो आहे न त तव्हां अचो या मायुनि खे मोकिलियो न इहे डिज़ाइन छा आहे साड़ीअ जी ख़बर न पवंदी आहे फ़ोटो में अहिड़ी क्लीयर न ईंदव फ़ोटो में हा हा इहा ॻाल्हि ठीकु आहे हा इहा ॻाल्हि ठीकु आहे तव्हांखे खपेव त मायुनि खे मोकिलियो मां पसंदि कराए उन्हनि खे ॾेई छॾींदुमि साड़ियूं तव्हां पैसा भले पोइ ॾिजो मूंखे साड़ियुनि खां सवाइ तव्हां इहो पंजाबी सूट आहे कपिड़ा अथव ॿियो रेडीमेड रेडीमेड ड्रेसूं अथव पंजाबी सूट हिन में रेंज अथव जीअं वठंदव हज़ार खां वठी पंज हज़ार ताईं अहिड़ी ड्रेस तव्हांखे पंद्रहं सौ ताईं सुठे में सुठी मिली वेंदव पंद्रहं सौ में हा हिक हिक ड्रेस पंजाबी पंजाबी ड्रेस पंज वठंदव त ॿ ॿ सौ रुपया घटि ॾिजो हिक ड्रेस जा त हा तेरहं तेरहं सौ ॾिजो न न इहे न तव्हांखे मां ॿ ॿ सौ ॿ ॿ सौ रुपया मां तव्हांखे डिस्काउंट थो ॾियां हिक हिक ड्रेस ते टोटल हा ठीकु आहे अचो तव्हां पसंदि कयो पोइ ॻाल्हायूं था ॿिएं बारे में